दुनिया में भारतीय कला और कलाकारो का प्रतित्व वधायण लाइ प्रोत्साहन करिणो खपे हुन कला खे रूप जे द्वारा अॻिते अचिणो खपे और मुंहिंजे ख़्यालु सां अहिड़ा अहिड़ा नवां नवां प्लेटफ़ॉम ठाहिणा खपेनि कि हर कोई हुन कला जे प्रति प्रोत्साहित थिए प्रोत्साहन राशी वधायनि हुनजे अवॉड्स वधाइनि हुनखे सम्मान किए ॾियणो खपे कि हा ही हिकु कला आहे और अगरि असांखे लॻंदो आहे कि कला जे खेत्र में डिजिटल प्रभाव ने बिल्कुलु कयो ते कि जंहिं जंहिं गावनि ताईं पहले उहा शइ न पहुचंदी हुई अॼु उहो डिजिटल जे माध्यम सां इहा ई जंहिं माध्यम सां आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस जे माध्यम सां उहा ग कला हर गांव हर खेत्र ते पहुचे थी पहिरें हेतिरे नंढनि खे बि न पतो हूंदो हुओ इअं हिनजे द्वारा हर नंढे वॾे खे हिन बारे में पतो पिए थो पियो और वाकई हिन डिज़िटल ने कला और कलाकार ॿिन्हिनि खे ॾाढे सुठे रूप सां बि प्रभावित कयो अथनि